यहाँ गाँवमे गाँवमे तऽ नहि रहै छिए हमरासब रहै छिए शहरमे तऽ छोटा मोटा खेत हल्का फुल्का बारी वारी तऽ कोदारि लेके ओकरा पहले कोड़ै छिए फिर पसनीरऽ इस्तेमाल करै छिए पसनीसँ मट्टी ढीला करिके फिर जे साग उगके बीज छीटिके ओकरा मिलाउलाके फिर पौधा जब आबै छै तऽ फिर मट्टी पसनीसँ चढ़ाबै छिए आओर पानी वानी देके ओकरा पौधा लगाबै छिए मट्टी चढ़ा दै छै ओकरामे हमे फिर फल फूल भी लगाबै छिए मिर्ची उर्चीरऽ बीज रहलै तऽ ओहो छीटि दै छिए तऽ मिर्ची भी लगि जाइ छै आओर यही छोटा मोटा झीँगा झीँगली अलान इधर उधर छोटा मोटा पौधा फूल पत्ती सजावटवला भी पौधा